जै माता दी हां जी हां ओह् ओह् ऐ कोई पंदरां सौ रपेआ

दकान सबेरा अट्ठ बजे खुलदी ऐ रातीं ञारां बजे बंद होंदी ऐ एह् दकान ऐ अपने इत्थें गै रेलवे रोड़